ہاں میں نے شروع سے جیسے اسٹارٹنگ کری تھی میں نے اپنا آرٹ اینڈ کرافٹ میں تب میں نے سب سے پہلے سینگری وغیرہ بنائی تھی اور جو میں نے اپنا کمرہ سجا رکھا ہے نا وہ میں نے صرف اپنے ہاتھوں سے سجا رکھا ہے میں نے سینریاں بنا رکھی ہیں وال ہینگنگ وغیرہ بنا رکھی ہیں اُسی سے ڈیگوریٹ کر رکھا ہے اور جیسے کہ میرا کچن وغیرہ بھی ہے اُس میں انڈے کی ٹرے وغیرہ ہوتی ہے اُس سے میں نے وال ہینگنگ وغیرہ بنائی ہے میں نے ایک سے ایک سینریاں وغیرہ بنائی ہے دیوار ہے جیسے دیوار پہ میں نے پینٹنگ کر رکھی ہے اُسی سے اچھے سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے میں ایک جو سنگل دیوار ہوتی ہے فرنٹ والی اُس کو میں نے اچھے سے پینٹ کر رکھا ہے اچھی سی سینگری بنا رکھی ہے کچھ کارٹونس وغیرہ بھی پینٹ کرے ہیں میں نے ایسی کر میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ جو بنائی ہے وہ بھی پینٹس سے بنا رکھی ہے اپنے ہاتھوں کی ڈیزائن وغیرہ بنا رکھے ہیں میں نے مجھے آرٹ اینڈ کرافٹ کو بہت زیادہ شوق ہے تو اِس لئے میں اپنا جو روم سجاتی ہوں زیادہ تر میں اپنے کچھ بھی باہر سے چیزیں نہیں لے آتی ہوں میں نے جو کلاک ہے مطلب گھڑی وغیرہ گھڑی کے اندر تک میں نے اچھے سے اُس کے نمبرس وغیرہ ہوتے ہیں سب اپنے ہاتھ سے بنا رکھے ہیں اُسے پینٹ کر رکھے ہیں اُس کے اندر میں نے ایک کارٹون بنا رکھا ہے یہ سب چیزیں بنا رکھی ہیں میں نے